میں آپ كو الیكٹرانکس آئٹم كے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جو میں نے اپنا فسٹ پروڈكٹ منگایا تھا میرا فسٹ پروڈكٹ تھا لیپ ٹاپ میں نے بہت سے لوگوں سے سُنا تھا آن لائن الیكٹرانکس آئٹم نہیں منگانے چاہیے اچھا نہیں آتا وہ بٹ میں نے اپنا فسٹ پروڈكٹ منگایا لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ اتنا اچھا آیا اُس میں اسپیس اتنا تھا بیٹری بیک اپ اتنا اچھا تھا اُس میں اور اتنے اسموتھ چلتا تھا مطلب میں جیسا چاہتی تھی نا میرے كو ویسا ہی ملا وہ لیپ ٹاپ اور میرے كو اتنا اچھا لگا كہ ایک دم بہت اچھا كہ میرا آگے من كرے گا كہ اور آن لائن الیكٹرانکس آئٹم میں منگا سكتی ہوں بٹ میرا لیپ ٹاپ بہت اچھا ہے میں نے جیسا چاہا ویسا مجھے مل گیا اور میں سب كو رائے بھی یہی دوں گی كہ اچھا آتا آن لائن باقی میرا تو اچھے ہی تھا فسٹ ایكسپرئنس تھا میرا بٹ اچھا تھا میرا لیپ ٹاپ كو لے كے بہت زیادہ جسے كہتے ہیں